विभिन्न प्रकारके भोजन बनै छै जेनाकि बनाबहो चाही जेनाकि हमरो बहुत प्रकारके आबैए जेना कि भात दालि चोखा भए गेल अलग अलग तरहके बहुत प्रकारके तरकारी भए गेल ओकर बाद तिलकोराके तरुआ भए गेल सब रङ्गके तरुओ होइत छै बहुत प्रकारके भोजन होइ छै जेकि लोकके बनेनियो चाही और हमरा बनाबयमे अच्छा भी लागैए कियाकि हमर प्रिय काम छी खाना बनेनाइ आओर सबके खिलेनाइ आओर एहिमे हमरा खुशी मिलैए आओर खाएवलाके भी खुशी मिलै छै आओर पापड़ हमरा कठिन तऽ नहि लागैए पर कनि कोनो खाना बनेनाइ कठिन थोड़े होइ छै कठिन हमरो नहि लागैए हमरा हिसाबसँ कोनो चीज कठिन नहि होइ छै लेकिन खाना बनबैमे हमरा अच्छा लागैए तैं हमरा कठिन नहि लागैए हमरा खाना बनेनाइ बहुत पसन्द छै आओर सभकेँ खिलेनाइ भी बहुत पसन्द छै सबके खुशी सबके खुश देखिकऽ हमरो खुशी आबि जाइया तैँ लऽ कऽ हम खाना बनबै छी आओर सबके खुश राखै छी